जेकि छै सोइटर लेलिए दोकानमे अपनेके दोकानमे बहुत सोइटर हइ अच्छा लगै छै ओहिमे जे किछु छै सभ घरमे पुछै छथिन कि से कहाँसे सोइटर लेलहो कहाँसे बेटी पुतौहु पुछै छै कहाँसे लेलहो माइजी कहाँसे लेलहुँ गे मम्मी से जाके छै कहाँमे जा करिके लेलखिन सोइटर हमरो दोकानमे लैके जएथिन देहमे पिनहलिए बहुत सुन्दर लागै छथिन लागै छै सोइटर वएह सोइटरसे कहै छै कि हमरो लै करिके ओहि दोकानमे चलथिन कहलिए कि ओहि दोकानमे लेलिए एहिजाँ लेलिए से ओहि दोकानमे छै ओहि दोकानमे से लेलिए हँ तऽ ओसभ बेटी पुतौहु कहै छै कि चलबै हमरो लै करिके वएह दोकान हमहूँ लेबै सोइटर से बहुत अच्छा लगै छै पेहनिके देखलिए हँ तऽ बहुत जेना मोटा होइ गेलै रङ्ग लै बहुत सुन्दर लगै छै सोइटर ओ सोइटर बहुत पेहनिके देखू देखलिए जाके सभके सभ कहै छै कि हमरो लैके चलू चलै वएह दोकानमे लै करिके अएलिए अपनेके दोकानमे लै करिके किछु दाम उम बढ़िआँ दाममे देलिए आओर तब जाके फेर सभके लै करिके अएलिए हँ जाके से कहलकै कहाँसे लेलहो चलऽ ओहिजे हमरो लै करिके हमहूँ लेबै ओहिजे सोइटर तऽ अपनेके दोकानमे लैके अएलिए हँ से बढ़िआँ सोइटर कपड़ा देबै तब जा करिके लोक पिनहै छै रहै छै जा करिके से बहुत अच्छा लागै छै बहुत सुन्दर लागै छै सभ बोलै छै हमरो देहमे अच्छा लागै छै लेकिन ओकरा कहलखिन सभ कि ओहिजे लैके चलहो आओर अथी ओहि सभमे से लैके अएलिए तब जाकर बनै छै जाकर पेहनलकै पेहन करिके ओसभ जै जाइ छै तब पेहनलकै ओढ़लकै तब जाके फेर अपनेके दोकानमे लैके अएलिए हँ ओ सोइटर खातिर कि हमरो ओ सोइटर दिलै दे ठण्डामे बहुत गरमी लागै छै ओ पेनहै छिए सोइटर तऽ ठण्डी नहि लागै छै इएहसब होलै बात जे कहै छै सहिए ने जा करिके पेहनके चललिए हँ तब जाके ओ सोइटर पेहनलिए हँ पेहनिके अएलिए तब जाके ओहिसेहिआँमे तब जाके सभ सङ्गिओ साथी टोलो टापर सभ कहै छै कि जाइ लै ओ सोइटरके लैके चलऽ जा करिके हमहूँ लेबै हमहूँ लेबै तऽ सभके लै करिके अएलहुँ हम ओहिमे जा करिके अपने बढ़िआँ दाम मोल करबै अपनेके दोकानमे लै लै करिके आएब से बहुत अच्छासे दाम मोल करबै जाइ छिए तब ने लै करिके पेनहा गेल लोक हमे अएबै आओर जाइ छै कहै छिअनि आबै छै ओकर जे हरजाहि रह रहतै गोतनी जा करिके लुलुएके लैके आबै छिअनि लोकके इएहसबसे बहुत रहै छै अथी होल अच्छासे